میری دیہی کیمینوٹی میں عام طور کتھک کلی کلی راجستھانی رقص بہت مقبول ہے کیوں ان رقصوں میں عام طور پر ہندوستانی سبھیتا کی جھلک دکھائی دیتی ہے لیکن ماڈرن زمانہ ہے اور اس زمانے میں رقص نے بھی خوب ترقی کی ہے اور اب تو عام طور پر نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے ہپ ہاپ سانبھا اور پوپنگ جیسے رقصوں کو مقبول اور عام کر دیا ہے